जय हिंगलाज माता पहिरीं ॻाल्हि त जेको कोशन आहे त कुझु माण्हू पहिरीं ॻाल्हि त कुझु माण्हू कोन्हनि सची चवा त मुंहिंजे लिहाज़ सां हीअ नवे परसेंट माण्हू इहे कमु वेठा कनि छोजो हाणे हिंदुस्तान में चओ या न चओ या कोई माण्हू साम्हूं ॻाल्हाए त भले न ॻाल्हाए पर हर कंहिंजे लिहाज़ में त ॻाल्हि अची चुकी आहे त भई हाणे हिंदू ऐं जेके ॿिया धर्म आहिनि उन्हनि में किथे न किथे हिकिड़ो अ पाण में थोरो न थोरो अलगाव थी वियो आहे सम्झो त हिकु हिंदू जो अलॻि थी वियो आहे कुझु बाक़ी मना जेके धर्म आहिनि उन जा अलॻि थी विया आहिनि ऐं इन्हीअ ॻाल्हि जा जेके पॉलिटिकल माण्हू आहिनि उन ॻाल्हि जो फ़ाइदो वठी करे पंहिंजा जेके वोट बैंक आहिनि उन्हनि खे पको वेठा कनि हाणे जेके वोट्स आहिनि उहो कंहिं बि अ पाटी जे कंहिं बि राजनिति माण्हू कंहिं बि एम एल ए मिनिस्टर जे हुनजी जेका उन समाज लाइ जेको कमु कयो आहे उनखे ध्यानु में रखी करे वोट बैंक नथो पैदा थिए बनसपत इनखे हाणे ईअं पैदा थिए त हो कहिड़े धर्म जो आहे कहिड़ी जात जो आहे हाणे जेकी वोट अचनि था हो धर्म जाति जे लिहाज़ सां अचनि था हर कंहिंखे लगे थो जेको असांजो धर्म आहे असांजी जाति आहे हुनजो माण्हू अ पॉलिटिक्स में वॾी पोस्ट ते हुअण खपे ऐं जीअं हो हुनखे वॾी पोस्ट मिलनि थियूं त असांखो उन सां फ़ाइदो ॾींदो ऐं हिनमें काई अ मतिलब इया असांजी जेके हिस्ट्री रही आहे असांजो पास्ट पुठिया असां ॾिठो आहे जेके बि पॉलिटिकल माण्हू रहिया आहिनि मां इहो नथा चवंदुसि भई सभई पॉलिटिकल लीडर्स पर हा असीं खां नवे पर्सेंट जेकी पोलिटिकल लीडर जेके जेके जंहिं जेकी सीट मिली आहे उन्हनि पंहिंजे समाज पंहिंजे भाषा जे माण्हुनि खे फ़ाइदो ॾेअण जी कोशिशि कई आहे सीधे लिहाज़ सां या उबिते लिहा सां पर कंहिं न कंहिं नमूने उनखे फ़ाइदे ॾियण जी कोशिशि कई आहे ऐं इहो फ़ाइदो ॾियण था इन करे ई हूअ इन्हीअ आधार ते जेका पंहिंजा पॉलिटिकल जेका मुंहिंजा एॾा एजंडा थींदा आहिनि ऐं पाटी गठनि थींदी आहिनि ऐं पाटी जेकी उनमें माण्हू जेके जोड़ींदा आहिनि गॾजंदा आहिनि उहो हिन लिहाज़ सां ई इहो माण्हू खे जोड़ींदा आहिनि त हा उहे आधार ते हिन भाषा जा दाता धर्म जा दाता असांजा राजनिति माण्हू हंड्रेड पर्सेंट पॉलिटिक्स कंदा ई कंदा आहिनि जय झूलेलाल